अच्छा तुस मिकी हून अपने दोस्तें बारै दस्सो कि थुआढ़े जेह्ड़े दोस्त न बचपन च कनेह् हे ते थुआढ़ा उं'दे कन्नै केह् बाह् रेहा और थुआढ़े कन्नै उं'दे रौह्ने कन्नै तुसें केह् सिक्खेआ और हून जेह्ड़े थुआढ़े दोस्त न जेह्ड़े इस टाइम थुआढ़े कालेज च दोस्त न जां थुआढ़े जेह्के कालेज दे बाह्र दोस्त न उं'दा शा तुस केह् सिक्खै दे अच्छियां चीजां सिक्खै दे जां बुरियां चीजां सिक्खा दे ओह् तुसें ई दोस्तें अजें तक सीद्धे रस्ते लाएआ जां गलत रस्ते लाएआ एह् दस्सो मिगी तुस और अपने दोस्त दी कोई अच्छी इक मसाल देओ मिगी कि हां भाई इस दोस्त ने मेरी एह् मदद कीती और ए अगर दोस्त नेह् नेह् होन तां अस कुतै बी कोई बी चीज जेह्की ऐ हासल करी सकने अच्छा जी तां जेह्के साढ़े दोस्त हे जी मतलब जेह्के मेरे दोस्त हे ध्याड़े अ'ऊं मतलब ऐ निक्का नेहा हा तां साढ़े दोस्त हे कि इन्ना असें ई पता नेईं होंदा केह् एह् मतलब दोस्ती केह् होंदी बो जेह्की दोस्ती होंदी ओह् इक सारें शा इ'यां अलग चीज समझी लैओ कि जेह्का बंदा होंदा कि ओह् हर इक चीज अपनी जेह्की दोस्तें ने अग्गें ओह् शेयर करी ओड़दा ओह् अपने घरै आह्लें ने जेह्की चीज शायद नेईं दस्सी सकदा होवै ओह् अपने दोस्त गी चीज दस्सी ओड़दा हर इक दोस्त जेह्के मेरे दोस्त हे पैह्लें अस किट्ठे खेढदे हे खिड्ढने ई जंदे जां पढ़दे हे तां ओह् बाद च जेह्के मेरे पैह्लें आह्ले दोस्त हे ओह् केइयें उ'नें पढ़ाई छोड़ी दित्ती किश मेरे दोस्त मतलब जेह्के पढ़े दे जेह्के मेरे कन्नै पढ़ै दे इसलै बी ओह् कालेज आई दे मेरे कन्नै तां जेह्के में किसै बी चीज दी जरूरत होवै जां किश मिगी चाहिदा होवै तां अ'ऊं अपने दोस्तें ई इक मैंटें च फोन करी ओड़दा जां ओह् मिगी नां नेई करदा मेरे जेह्के बड़े हारे दोस्त होए अबा ओह्दे च जेह्का मेरा सभनें शां जेह्के अच्छे अच्छे दोस्त होए जेह्के ओह् अज्ज बी मेरे कन्नै साथ देआ दे ओह् मिगी किश बी चीज दी जरूरत होऐ जां मिगी किश किश चाहिदा होवै तां ओह् मिगी हून बी देई ओड़दे जि'यां जेह्के मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त आई गे उं'दा नांऽ आई गेआ जि'यां मेरे दोस्त इक दा नां लखबिंदर सिंह आई गेआ दूआ अक्शे आई गेआ होर बी मेरे जेह्के बड़े खास खास दोस्त न जि'यां रिंकू शर्मा होई गेआ अ बाकी अरूण शर्मा आई गेआ अमित आई गेआ पंकज आई गेआ जां जेह्के मेरे बड़े कलोज कलोज जेह्के मेरे कन्नै कन्नै रौंह्दे जेह्के मेरे दोस्त मिगी हर इक चीजै च ए मदद करदे अच्छे अच्छे च बी मतलब मिगी बुरियें चीजें शा बचांदे गलांदे गै मतलब कि बुरा कम्म नेई करना अच्छी चीजें गी करो मेरी बड़ी हारी मदद करदे मेरे दोस्त हर इक चीजै पिच्छें कि जित्थै मतलब अ'ऊं नेईं करी सकदा होऐं उत्थै मेरे दोस्त मेरी मदद करदे